हैलो हैलो हैलो आं जी मैम तुस साईकिल दा कम्म करने होन्ने आं हैलो हां जी हां जी हां जी हां जी आई सकदा कल्ल एह् पक्का आई जायो कल्ल ठीक ऐ ओके थैंक यू ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं कल्ल आई जायो ठीक ऐ फिर